جی سر وہ سر میں نے نا آپ کے مٹھائی کی شاپ کے بارے میں سنا تھا تو آپ کی یہ سویٹ شاپ کدھر ہے جی جی اچھا اچھا وہ اوکے اوکے سر میں اوکے سر اوکے سر وہیں ہے نا آپ کی شاپ مطلب وہاں سے کہیں اندر جا کے تو نہیں ہے وہ باہر ہی ہے اوکے سر اوکے تو سر مجھے نا کچھ فریش مٹھائی چاہیے تھی بالکل فریش ہو جیسے کہ ایک کلو رس ملائی اور ایک کلو گلاب جامن تو مجھے اس لیے چاہیے میں نے نا میرے گھر پہ نا آج گیسٹ آ رہا ہے کچھ اسپیشل گیسٹ ہیں تو مجھے بالکل فریش مٹھائی چاہیے رحمان سویٹ اوکے سر جی سر سر آپ تین ہوئے سر آپ یہ دیکھیئے گا کہ میں فرسٹ ایکسپریئنس میں آپ سے لے رہا ہوں اگر آپ مجھے پہلی باری میں اچھا دیں گے اور میرے گیسٹ کو اچھا لگے گا تو میں آپ کے ساتھ آگے تک کے لیے جوڑوں گا جی جی سر جی سر اوکے سر جی جی سر سر میرے گیسٹ شام کو آنے والے ہیں تو میں آپ کے پاس کتنے بجے تک آؤں آپ مل جائے گی اوکے سر اوکے اوکے سر تو میں آپ کے پاس آتا اوکے تھینک یو سر